हमारे क्षेत्र में जो हेल्थकेयर प्रोपेशनल है जैसे डॉक्टर है नर्से भी हैं उनके सामने एक ही चुनौती ज़्यादा है जो है जो पूंजी है जो संसधान है जो जाँचों के लिए जो मशीनें है बड़ी बड़ी जाँचों के लिए वो उनकी सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है तो उनकी वजह से भी उनकी जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है उनको जो उपचार है वो ढंग से नहीं कर पाते हैं इसीलिए अस्पतालों में ये इनको जो है प्राथमिकता ज़्यादा देनी चाहिए जो अच्छी अच्छी अत्याधुनिक जो मशीनें है उनको ज़्यादा लाना चाहिए जिससे हमारे देश का भी विकास होता है डॉक्टर भी अच्छे से जाँच पड़ताल कर सकते हैं जिससे मरीजों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं और उनका अच्छी तरह से इलाज भी कर सकते हैं इस वजह से हमें हमारे क्षेत्र में उनकी कमी है जिससे डॉक्टर और नर्स है वो अपना पूरा योगदान है जो नहीं दे पाते हैं अच्छे से तो मैं कहना चाहूँगा उनकी जो प्राथमिकता उनको ज़्यादा दी जाए